ہم اپنے باغیچے میں اگنے والے پھولوں پھلوں میں کیا کرتے ہیں تو ہم ان کو روز صبح صبح ایک تو دھوپ دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ سے ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ان کو دھوپ مل سکے اور پانی وغیرہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی وقتاً فوقتاً وہ جہاں پر لگے ہوتے ہیں ان کو صاف کرتے رہتے ہیں آس پاس جو جنگلی پیڑ وغیرہ نکل آتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں اس کے علاوہ سے اس مٹی کی کھدائی کرتے ہیں تاکہ اچھے سے پانی اندر پیوست ہو جائے اور ہمارا جو پودا ہمارا جو پھولوں اور پھلوں والا پیڑ ہے وہ اچھے سے اگ سکے اس طرح سے اس میں کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں کھاد وغیرہ ہم لوگ ڈالتے ہیں تاکہ اور بہترین طریقے سے وہ پھلے پھولے اور بڑھے